हा मां मुंहिंजी तस्वीरूं मुंहिंजा फ़ोटोग्राफ़ सोशल मीडिया ते पोस्ट कंदी आहियां जीअं की वाट्सएप स्टेटस ते बि मां पोस्ट कंदी आहियां ऐं इंस्टाग्राम स्टोरी में बि पोस्ट कंदी आहियां जीअं केर ॾिसंदा मुंहिंजा फ़ोटूं तस्वीरूं त मूंखे थोरी ख़ुशी थींदी ऐं केर ॾिसी करे मुंहिंजी फ़ोटुंनि जी सराहना करे इन लाइ मां हीअ फ़ोटूं ऐं स्टोरियूं शेयर कंदी आहियां